میں نےاپنے دوستوں کو ان کے یوم ولادت پر کارڈ پیش کیا ہے یا پھر شادی کی سالگرہ پر کارڈ پیش کیا ہے اسی طرح میں نے بعض مواقع پر کسی کے لیے کوئی خاص نظم لکھی تو وہ انہیں پیش کی ہے اور یہ سوال کہ کیا آپ کو دستکاری آرٹ پسند ہے ظاہر سی بات ہے دستکاری آرٹ کیونکہ مشینی عمل سے خالی ہے اس کے اندر خالص انسانی کوشش ہے انسانی ذہن ہے انسانی ذہن میں جو تازگی ہے اس کے اندر جس طرح کی ندرت ہے اور الگ ڈھنگ سے سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت اس کے اپنے آرٹ میں جو کچھ بھی وہ بنائے اس میں وہ ظاہر ہوتی ہے اور اس میں جس علاقے یا خطے کا ہے وہاں کے پھول وہاں کے پودے یا وہاں کا رنگ کسی نہ کسی طرح شامل ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے اس کا کام زیادہ نکھر کر سامنے آتا ہے لوگوں کو بھی لبھاتا ہے ظاہر ہے اسی لیے ہمیں بھی لبھاتا ہے